हमरा इलाका मे परिवहन के अच्छा व्यवस्था छै जबकि बस के भी है कही कही मतलब हमेशा बस अहाँके मिल जायत आओर टेम्पू तऽ हरेक जगह भे गेल है आजकल तऽ टेम्पू तऽ नॉर्मल बात छै तखन बस भी है हरेक कोइ भी समय पे मिल जायत राति मे चाहे दिन मे अहाँ कहीं भी जाय लए चाहे छी तऽ मिल जाय ट्रेन के भी सुविधा छै लेकिन हमर हल्का मतलब दूरी पर छै चौदह किलोमीटर दूरी के बाद रीगा परै छै वही पे ट्रेन के अथी छोटा स्टेशन छै वहाँ से भी हम जा सकै छी नजदीक भी छै हमरा सबके दिक्कत नहि होइ छै हमसब आसानी से जा सकै छी वहाँ तक आओर अच्छा मतलब सुविधा छै हमरा इलाका मे परिवहन के ई हम अपना हमसब एहन बहुत जगह छै जहाँ पे नहि मिलै छै दोसर लेकिन हमसब बहुत अच्छा एरियामे छी तऽ हमरा सबके हरेक चीज के सुविधा मिल जाइया परिवहन के समय समय पे कम पैसा भी कम लगैय बस के जादातर लगैया ट्रेन से मतलब कम रूपैआ लगैया कहीं भी जाइ छी तऽ परिवहन अच्छा छै परिवहन मे काफी भीड़ रहै छै जैसे बहुत लोग रोज हजारों लोग अपन दूए हजार लोग जाइ छथिन एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ओ सब भी जाइ छथिन